जों माने जोंनि थानो गोजोननाय मोननाय जेनेबा न' बां हा हु बारि भिथाफोर थाबानो जोंहा गोजोननाय मोनो थाग्रा न' मोजां मोनबानो जों गोजोनो जों बेखौनो मोजां मोनो आरो हा हु थानायफोरखौनो जेनेबा जों गोजोनै थानो थाखाय न' नांगौ हा हु मैगं थायगं जानाय गायनाय फुनाय हा नांगौ थानो मोजां न' बांफोर बेफोरखौनो जों मोजां मोनो आरो बेनि थाखायनो जों बेफोरखौनो लुगैयो आरो जों बेखौनो गोजोननाय मोनो